ॻाइणु चाहे उहो कहिड़ी बि भाषा शैलीअ तकनीक में हुजे ॻाइणु हिकु कला आहे जंहिंमें स्वरु भावनाऊं ऐं संगीत जो सम्मेलन थींदो आहे अलॻि अलॻि भाषाऊं ऐं ॻाइण जी शैलियुनि में विविधता थींदी आहे ऐं ॻाइण खे सफलता पूर्वक संभालण जे लाइ विशेष तकनीकियूं अभ्यास ऐं समझ जी आवश्यकता थींदी आहे हर भाषा जो पंहिंजो ई महत्व आहे ऐं हुननि जी स्वरु ऐं धुन अलॻि अलॻ थींदो आहे ॻाइण में भाषाऊं शैलियूं ऐं तकनीकनि जे विविधता खे सम्झी करे अभ्यास जे माध्यम सां हुननि खे अपनाए सघूं था ॻाइण जे हर पहलूअ खे चाहे उहा शास्त्रीय हुजे लोक संगीत हुजे या पॉप सभ में अलॻि अलॻि विशेषता आहे ऐं हुननि विशेषताउनि खे संभाले करे गायक खे सही तकनीक स्वांस नियंत्रण भावनात्मक अभिव्यक्तियूं जूं आवश्यकताऊं थींदियूं आहिनि हिननि माध्यम सां असां पंहिंजे ॻाइण खे सुठो करे था सघूं जय झूलेलाल